हम सभी घर में पेंट का उपयोग करते हैं लेकिन शायद ही कभी हम यह सोचने के लिए समय निकालते हैं कि यह वास्तव में कहाँ से आता है इस लेख में हम पेंट बनाने वाले विभिन्न घटकों निर्माण प्रक्रिया और बनाए गए उप उप उत्पादों का पता लगाएंगे हमें यह भी पता लगाते हैं कि समुदाय रिपेंट एड वर्क समुदाय में पुनः प्रयोज्य पेंटे बेचकर पेंट की बर्बादी को कैसे रोकता है हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अपने भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए कोन सा पेंट खरीदना है यह चुनते समय अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी पेंट आमतौर पर चार मुख्य घटकों से बना होता है राल योजक विलायक और सग्र सरंग द्रव्य प्रत्येक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जिसके बारे में हम नीचे विस्तार से जानेंगे म रंग द्रव्य पेंट को उसका रंग देती हैं आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मूल सफेद रंग द्रव्य टाइटेनियम डाईऑक्साइड और रंग जोड़ने वाले अन्य रंग द्रव्य में आयरन ऑक्साइड और धातु लवण शामिल हैं उदाहरण के लिए उपयोग पेंट में सभी पिगमेंट को एक साथ रखने और पेंट को सूखने की मदद करने के लिए के लिए किया जाता है अप्राकृतिक जैसे असली का तिल सोयाबीन का तिल और सिंटेठिक जैसे यक्र किक एपोक्सी रेजिन दोनों पर प्राप्त कर सकते हैं भराव के रूप में कार्य करते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कभी कभी एंटी फफूंदनाशक एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं यह पानी आधारित या तो रासायनिक आधारित तरल पदार्थ है जिससे अल्कोहल एसीटोन या पानी आधारित होते हैं जो सतहों पर पेंट को लागू लागू करना आसान बनाते है पेंट निर्माण प्रक्रिया के चार मुख्य चरण होते हैं जिन्हें नीचे सरलीकृत किया गया है इसमें सभी सामग्रियों को मापना और पैंट बनाना शामिल है पिगमेंट पाउडर को रेजिन और एडीटिप्स द्वारा तोड़ा जाता है फिर सामग्री को पेंट मिसिंग मशीनों में मिलाया जाता है ताकि पिगमेंट को मिलाया हुआ मिलाया और फैलाया जा सके मिश्रण को सही गाढ़ापन देने के लिए इसमें अतिरिक्त विलायक मिलाया जाता है अंतिम चरण का पेंट परीक्षण करना है ताकी यह सुनिश्चित किया जा सके इसके इस केस में सहीं चिपचिपाहट और उपस्थित है उपस्थित है किसी भी निर्माण प्रक्रिया की तरह पेंट उद्योग प्रक्रिया के दौरान कई तरह के उप उत्पाद बनाना बनाता है पेंट निर्माताओं के पास पर्यावरण में छोड़ें जाने वाले कचरे को कम करने की और रोकने में मदद करने के लिए सिस्टम है जिसमें हमने नीचे दी गई तालिकाओं को संच्छी द्वित किया है